नमस्ते नमस्ते जी और बताइए क्या काम है हाँ हमारी नाई की दुकान है

अरे हमारे यहाँ हर प्रकार की कटिंग होती है इसमें आर्मी कटिंग होती है देसी कट होता है सेफ्टी कट होता है जी हमारी दुकान जगदीशपुर में है मेन रोड पर अरे जैसा ये कटिंग कटवाएँगे वैसा पैसा लगता है आर्मी कट कटवाएँगे तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा कम से कम पचास रुपये और देसी में हेक्टर कट कटवाएँगे तो उसमें पचहत्तर रुपये और देसी कट कटवाएँगे तो उसमें कम पैसा लगता है कम से कम तीस रुपये आर्मी कट पचास रुपये और उसके साथ साथ दूसरा भी काम होता है हाँ हाँ दाढ़ी भी बनाई जाती है उसका पच्चीस रुपये है और हाँ हाँ पहले हमारे यहाँ और आदमी भी रखे गए हैं और बढ़िया से कटिंग की जाती है बाल के साथ दाढ़ी म मसाज भी कराया जाता है

हाँ ब्लीचिंग करते हैं डाई भी की जाती है हाँ हाँ शादी का हाँ हाँ शादी में भी लेते हैं सो भी आई पी ढंग से लिया जाता है उसका अलग चार्ज रहता है उसका कम से कम डेढ़ सौ रुपये पर हेड हाँ मुंडन भी करवाते हैं

जी हाँ

हाँ दुकान पर ही दुकान बता दूँगा

बिल्कुल आना पड़ेगा हमारे पास या तो फ़ोन नम्बर लीजिए फ़ोन फ़ोन कर दीजिएगा हम बुलवा लेंगे जी हाँ मुंडन में कम से कम एक सौ इक्यावन रुपये